आबाद मावनायाथ' गोदोबोथ' हालजों मावोमोन दा मानसिफ्राथ' खदाल ट्रेक्टरजोंसो मावोसै ट्रेक्टरजों एवो ट्रेक्टरजों फोमोन खांना आलि आलि खोनाय गायनाय फुनाय बेबादि मावनांगौ जायो जोंना हायाबो बारा गैया एसेल' दा जोंना ट्रेक्टर सेख्थर जेबो गैया मोसौजोंसो एवनानै गायो फुयो मोसौजोंनो जोङो मावनानै जागासिनो दं आरो आबाद खेथि थिया आबाद खेथिया गोदोनि बायदि नंला दावनाव फैबाय बाद खेथिफोरा जाला गोदोबा जायोमोन दा जाला दाउन जाबोबाय

अब्लाबो उफाय गैयैयाव मावनांगौ जाहैयो जा एसे मोनो जा एसे जायो मावनांगौ जाहैयो उफाइ गोयैआव मावनानै जागासिनो दङ आरो